پہلے کے زمانے میں میں اپنا اور دادا ابو کو دیکھتے تھے ریڈیو کا استعمال کرتا تھا گانا سننے نیوز سننے میں نعت سننے میں اور ٹیلیفون کا یوز ہوتا تھا کال کرنے میں لائن میں لگ کے کرتے تھے پہلے کے زمانے میں اور ریڈیو میں ہی سب کچھ کرنے سنتا تھا ٹائم پاس کرتا تھا ریڈیو کا اور آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ایک بہتر چیز ہے کیونکہ اس سے ہم سب کا دماغ کھلا ہے بہت چیز دیکھنے کو ملا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسی لیے ہم کو دماغ وماغ بڑھا ہے نالج بڑھا ہے سب کا کیونکہ جو ویڈیو میں دیکھتے ہیں اسے اسی ویڈیو ویڈیو سے سیکھتے ہیں جو نہیں آتا وہ ٹیکنالوجی کے وجہ سے سیکھتے ہیں ویڈیو کے وجہ سے اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت یوز کیا جاتا ہے اس لیے اس لیے ٹیکنالوجی ایک مہتوپورن ہے اس لیے سب کو ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے آج کل پہلے سے دور سے ابھی کے دور میں ٹیکنالوجی بہت آگے ہیں پہلے کے دور سے ابھی سب سے بہتر ٹیکنالوجی ہی کیا ہے بہتر پہلے کے زمانے سے اب کے زمانے میں اچھا ہے اس لیے ٹیکنالوجی ہر گھر گھر میں یوز ہوتا ہے میرے خیال سے سب سے اچھا ہے ٹیکنالوجی